دلی میں کون سی کلیدی زبانیں اور بولیاں بولی جاتی ہیں ہندی سب سے زیادہ بولے جانے والی زبان ہے یہ آفیشیل لینگویج ہے اور ہر روز کے کاموں میں استعمال ہوتی ہے اردو دلی کی ایک تاریخی اور ادبی زبان ہے پرانی دلی اور مسلم علاقوں میں عام طور پر بولی جاتی ہے پنجابی تلک نگر جنک پوری جیسے علاقوں میں پنجابی لوگ رہتے ہیں اس لیے پنجابی بھی کافی بولی جاتی ہیں انگلش بزنس ایجوکیشن اور آفیشیل کاموں میں انگلش کافی یوز ہوتی ہے ینگ جنریشن میں بھی کامن ہے ادر ریجنل لینگویجیز بنگالی تمل ملیالم اڑیا نیپالی یہ زمانے بھی ان لوگوں کے درمیان بولی جاتی ہیں جو دوسری اسٹیٹ سے آئے ہیں لوکل بولیاں رورل دلی کے علاقوں میں ہریانوی اور برج بھاشا کھڑی بولی جیسے لہجے سننے کو ملتے ہیں ہندی سرکاری زبان سب سے زیادہ بولی جاتی ہے اسکولس آفسز اور بازار میں استعمال ہوتی ہے دلی کی ہندی میں اردو اور انگلش کا اثر بھی ہوتا ہے اردو دلی اردو ادب کا مرکز رہی ہے پرانی دلی بٹلہ ہاؤس جامع مسجد جیسے علاقوں میں اردو عام ہے لٹریچر شاعری اور تہذیب پہ اس کا گہرا اثر ہے پنجابی ویسٹ دلی میں بہت سے پنجابی رہتے ہیں تلک نگر راجوری گارڈن جیسے ایریاز میں پنجابی زیادہ بولی جاتی ہے گرودوارے اور پنجابی پور بھی مشہور ہیں انگلش ایجوکیٹیڈ لوگ کالجز میڈیا اور آفسیز میں انگلش کا زیادہ استعمال ہوتا ہے ینگ جنریشن میں انگلش بھی کافی پاپولر ہے ادر ریجنل لینگویجز بنگالی تمل ملیالم اڑیا نیپالی وغیرہ بھی بولی جاتی ہے ہم ان کمیونٹیز کے درمیان لوکل ڈائلیکٹس ہریانوی کھڑی بولی برج بھاشا یہ رورل ایریاز میں سنی جاتی ہے ان کا اثر دہلی کی بولی پہ بھی ہوتا ہے